ड्राइंग इक एह् कोई एह्दे च ओह् नी ऐ कि ड्राइंग जेह्ड़ी ऐ तुस इक चीज जां इक सब्जेक्ट गी दिक्खियै बनाओ ड्राइंग हां एह् करी सकदे तुस कि इक चीज दिक्खियै तुस उसी कापी करी सकने ड्राइंग उसी आक्खी सकने तुस पर ड्राइंग जेह्ड़ी ऐ अगर तुसें मतलब कि उसी एन्जाय करना तां मतलब कि जेह्ड़ी थुआढ़ी जेह्ड़ी चीज थुआढ़े दिले गी शैल लग्गा दी तुसें उ'ऐ ड्रा करनी उ'ऐ बनानी उसी अस आक्खने आं ड्राइंग ते कन्नै जि'यां हून समझी लैओ कि अगर तुस इक चीज शैल लग्गा दी थोहानू दिक्खी तुसें बड़ी शैल लग्गी ते तुस उसी बनाई सकने इ'यां उस जेह्ड़ी चीज तुस जेल्लै मैहसूस करै ने तुस ओह् बनाई सकने जेह्ड़ी कि थोहानू बड़ी गै ज्यादे शैल लगदी होऐ